हमरा पास एगो सैमसंगके फोन छै आओर ओकर चार्जर हम खरिदै लए गेलियै खानपुरमे तऽ वहाँ नओ सए नओ सएमे चार्जर देलकै आओर ओ चार्जर जे छै चार्ज करै छियै बहुत अच्छा चार्जर छै आओर कम समयमे फोन भी चार्ज हो जाइ छै आओर कम समयमे फोन भी चार्ज हो जाइ छै आओर ओ फोन भी जल्दी डाउन नहि होइ छै आओर चार्जर हम चारि पाॅंच साल से ओ चार्जरके यूज कर रहल छियै फिर अभी तक नहि खराब भेलै हन बहुत अच्छा चलै हइ चार्जर बहुत अच्छा चार्जर चलै छै आओर ओहि चार्जर से हम्मर घरके भैया भाभीके फोन भी आओर मम्मी पप्पाके फोन भी वही चार्जरमे चार्ज होइ छै आओर वही चार्जर से सब सब चार्ज करै छै पर अभी तक नहि खराप भेलै हन बहुत अच्छा चार्जर छै जेत्ते ओकर बड़ाय नही करि सकियौ ओहो कम छै पर चार्जर बहुत अच्छा छै बहुत नीक छै और फोन भी फोन भी जल्दी से नहि खराब भेलै हन ओ चार्जर से आओर ओ चार्जर चार्जर लगेला से बहुत बहुत अच्छा चार्जर छै बहुत नीक छै ओ चार्जर तीन चारि साल से तऽ हम यूज करि रहल छियै पर अभी तक नहि खराब भेलयै हन ओकरा ओ अभी तक नहि फोन चार्जर खराब भेलै हन तीन चारि साल सऽ हम यूज कर रहल छियै ओकरा आओर कम समयमे बहुत कम समयमे फोन भी चार्ज हो जाइ छै बहुत अच्छा से बहुत कम समयमे बहुत अच्छा से फोन चार्ज हो जाइ छै तऽ ओकरा फूल चार्ज फूल बैट्रीक हो जाइ तऽ आओर बहुत अच्छा छै सैमसंगके चार्जर छै सैमसंगके भी फोन छै वही सैमसंगके चार्जर आठ नओ सएमे तऽ हम खरीद लेलियै पर बहुत अच्छा चलै छै बहुत नीक चलै छै यही से बहुत बहुत अच्छा चलै छै आओर कम समयमे बहुत कम समयमे फोन बहुत अच्छा से चार्ज हो जाय छै बहुत कम समयमे बहुत और बहुत अच्छा भी चलय छै और खानपुर से चार्जर लेलियै रहय